हाँ हम हम अपने गाँव में अपने घर में पशुपालन करते हैं जैसे गाय रखी हूँ भैंस रखी हूँ और उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग देखभाल करते हैं गाय बहुत अच्छी जानवर है गाय से हमको अनेक प्रकार का लाभ मिलता है जैसे कि गाय है गाय दूध देती है गाय के दूध से हम दही बनाते हैं गाय के दूध दही से हम मक्खन निकालते हैं मक्खन निकाल करके उसको उसको वो हम दही को मथनी से मथ करके उसमें घी निकालते हैं घी निकालने के बाद से अपना अपनी खाते हैं बच्चे लोगों को खिलाते हैं और कोई मेहमान रिश्तेदार या पड़ोसी की जरूरत लगता है तो उसको भी हम दे देते हैं और गाय से तो हमको इतना फायदा है की कहने में मन का नहीं गाय बछड़ा देती है जो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बछड़ा हल खींचता है हल खींचता है हमारे गृहस्थी का सारे काम करता है और गाय हमारी एक माता भी है जैसे कि हमारे बच्चों को गाया से पालन पोषण भी हो जाता है बच्चों को अपना भी पोषण हो जाता है गाय के दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है और सेहत अच्छी रहती है गाय के दूध से तो बहुत हमको फायदवांत रहता है गाय का दूध पीते हैं तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं हमारे बच्चों को पालन पोषण हो जाता है हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं उसके साथ मैं भी स्वस्थ रहती हूँ हमारा आदमी जो है आदमी पीता है बच्चे पीते हैं और हमारे घर में मेहमान भी आ जाते हैं तो उसको चाय बनाकर पिलाती हूँ दूध पिलाती हूँ दही खिलाती हूँ मक्खन खिलाती हूँ जितना हो सके उतना हम गाय से सुख सुविधा लेते हैं और